जी हाँ हमारा सिकेंड प्रोलडक्ट रिफ्रिजरेटर था हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक दो सौ पैंसठ लीटर का रेफ्रीजरेटर खरीदा यह रेफ्रीजरेटर शुरुआत के दो दिनों तक तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे यह सभी सब्जियों एवं भोजन को फ्रेस रख रहे थे परंतु दो दिनों के बाद ही इसमें उतनी अच्छे तरीके से सब्जियाँ एवं अन्य किसी भी प्रकार की चीज़ें फ्रेस नहीं रहने लगी इसमें जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वह धीरे धीरे कम होने लगी इसमें अभी उतने अच्छे तरीके से भोजन एवं अन्य कोई भी चीज़ें ठंडी नहीं हो पाती हैं जिसके लिए हमने इसे ख़रीदा था सो इसे हम हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है